हमारे एक गाँव का स्थानीय देवता शिव जी हैं और उनके पूजा मे हमें बेल फूल चावल धतूरे के धतूरे का फल आदि सिंदूर भांग ये सब चीज़ें शिव जी को चढ़ती है और शिव जी के पूजा मे ये रखी जाती है दूध दही आदि से बेलपत्री आदि से उनका अभिषेक किया जाता है तो और भांग धतूरा शिव जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सामग्री है तो ये सब शिव जी को चढाते हैं हम और उनके लिए हम मंडे का व्रत सोमवार के दिन का व्रत रखते हैं और ये सभी ने करना चाहिए छोटे बच्चों से लेकर तो बड़ों तक सभी शिव जी को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए और शिव जी के मंदिर जा कर नमस्कार करना चाहिए